हेलो व्यञ्जन रेस्टोरेन्टसँ बाजै छी अच्छा अच्छा नहि हमरा एकटा जानकारी लेबाके रहै जे अपनेके रेस्टोरेन्टमे हम सपरिवार आबैलए चाहै छी तऽ हमरा मतलब पहिनेसँ अग्रिम जे ओकर सीटके बुकिङ्ग कराबै लेल की करऽ पड़तै आओर समयके जे छै कखन रहतै भीड़भाड़ कनिटा कम हुअए एहि विषयमे हम जे छै पहिने टेलीफोनिक हम वार्तालाप करैलए फोन केलहुँ हमरासबके करीब करीब पाँचसँ छओ गोटाके आसपास पहुँचब आओर हमरसबके प्रयास रहत जेकि सम्भवतः दुपहरके समयमे भीड़भाड़ कम रहैत हैत आओर अपनेके जे छै रेस्टोरेन्टके चर्चा काफी सुनने छी तऽ हमर कोशिश इएह कि एकबेर अपनो आँखिसँ ओकरा देखल जाइ ओकर अनुभव लेल जाइ ताकि जहिआ भी एम्हर आबैके अवसर भेटै तऽ ओतऽ हमसब पहुँची आओर साथ ही साथ अपन हमर जे भी हित मित्र छथि हुनको भी हम ई कहिए जेकि नहि अहाँ जे छै व्यञ्जन रेस्टोरेन्टमे एकबेर जरूर मुआइना करू हँ लुफ्त उठाबू हम तऽ लोकके मुँहसँ सुनने छी काफी ओहिठाम जे छै बेबस्था बढ़िआँ छै अपनेसबके बेवहार भी काफी अच्छा छै सबसँ जे विशेष बात ई जे हमरा सुनबाके भेटल अइ जे एहिठाम जे छै जे भी खाद्य पदार्थ छै ओकर गुणवत्ता काफी जाँचल परखल होइ छै आओर आइके डेटमे हर आदमी जे छै से अपन स्वास्थ्यके लऽ कऽ काफी सतर्क होइ छै तऽ एहि सबमे जे जानकारी छै हमरा लग अइ तऽ अएलाके बादे हमसब वास्तवमे देख सकै छी अच्छा अच्छा तऽ जी कहैके मतलब ई छै जे हमसब जे छै अढ़ाइसँ तीनके आसपास आएब तऽ हमरासबके कोनो तरहके असुविधा नहि हैत नहि नहि जी जी अहाँसबके तऽ प्रयास रहै छै ई जानकारी हमरा पहिनेसँ अछि आओर हम प्रयास करब जेकि आइ खुद जे छै ओतऽ जाइ आओर हमसब ओकर आनन्द ली हँ तऽ निस्सन्देह हमसब तीन बजेके करीबमे हमसब सभगोटा आएब आओर ई उम्मीद करब जेकि अहाँके जे छै रेस्टोरेन्टके जेहन नाम सुनने छी ओ वास्तवमे हमरासबके ओ देखैलए भेटै चलू अच्छा ठीक छै धन्यवाद